हलो जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आहे भाई हलो हलो मां हिन लाइ न पेई ॾिसणु अचां मां वेई हुअमि पेके ॾियारियुनि जी ॾियारियुनि जी छुटी हुई ॿार नानी नानी करनि पिया मां चयो हलो अठ ॾींहं छुटी आहे त पेके घुमीं था अचूं ढउ करे था अचूं हा घुमी आयासीं ॾाढो मज़ो आयो

खावसो हा हलो हलो इहो त ॾाढी नई नई शइ खुली आहे हलो पाण बि खाई अचूं ॿारनि खे बि खाराए अचुनि हा ठीकु आहे मूंखे त आहे गाॾी न त मुंहिंजी गाॾीअ ते हलो मां कार खणी अचां थी अच्छा हा इयं हा ठीकु आहे ठीकु आहे पहिरो खावसो खाई करे पोइ आलू पूरी खाईंदासीं पोइ ॿियूं शयूं खाईंदासीं अॼु राति जी रोटीअ जी छुटी ॿियो छा जेंट्सनि खे चऊं था तव्हां बि अचो भला पोइ गॾिजी था हलूं

ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे हूंअं ई अॼु आरितवारु लॻो पियो आहे आरितवारु ॾींहं हूंअं ई रोटीअ जी छुटी हूंदी आहे मां त आरितवारु ॾींहं बि राति जो रोटी ठाहींदी ई न आहियां सॼियो ॾींहं असां ॿाहिरि ई खाईंदा आहियूं ठीकु आहे पेकनि में हूंंअं ई हेॾनि ॾींहंनि खां मिलिया न आहियूं हिन बहाने पाणि जो मिलण बि थी वेंदो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हूंअं ई ॿार बि मिलिया कान्हनि पाण में ॿार बि खेॾंदा पाण में ई ठीकु आहे पोइ हा जय झूलेलाल